हमरा सबके क्षेत्रमे बस तऽ बहुत चलैए हमरा सबके नजदीकी तकके लिए बस तऽ बहुत चलैए लेकिन ओहिसँ जा अपन जिलासँ दोसरा जिला जाइके लिए ओहिके लिए सुविधा हमरा गाँवमे नहि यऽ बसके हम चाहैत छी जे हमरा अपना जिला से दोसरा जिलाके जाइके लेल हमरा बसके सुविधा मिल जाएत बढ़िआँ लागत आओर अच्छा रहत इहए लै हम चाहैत छी कि हमरा एक दूसर जिला से दूसरा जिला जाइ लेल हमरा बसके सुविधा पड़त जे बस रहत तऽ हमरा अच्छा लागत आओर जेना हमरा यू पी जाए होएत राजगीर जाए सकैत छी पटना जाइत छी अन्य जगह कतहुँ जाएके हमरा मन भेल तऽ हमरा लगन तऽ बसके सुविधा यऽ नहि तऽ हम ओएह चाहैत छी जे अगर बसके सुविधा भए जाएत तऽ हम एक जगह से दूसरो जगह जाए सकैत छी जे एतऽ हम बैठब अपना गाँवमे तऽ हम जे जे चाहैत छी ओहि जगह पर हम जा सकैत छी तऽ ओहि सबके सुविधा हमरा गाँवमे नहि यऽ आ हमरा सबके जिले भरि तकके बसके सुविधा यऽ बस तऽ बहुत यऽ पर हमरा जिले भरि तकके लिए हमरा गाँवमे बस यऽ जिलासँ आगेके लिए बस नहि यऽ तऽ ओहिके लेल हम चाहैत छी कि सुविधा मिलै जे ओहिसँ आगो हम देखि सकी सुनि सकी घुमि सकी समझि सकी आओर भी किछु जे कए सकी जे हम एक राज्यसँ दूसरो जगह हम देखि सकैत छी जे की भए रहल छै ओतऽ ओहो सब जगह पर अपना राज्यमे बस आनु जे सुविधा होएत जे हमहुँ कए सकैत छी अपनो अपनो गाँवमे अपनो क्षेत्रमे अपनो पास जे ओएह सुविधा हमरो पास मिलै जे हम एक से दूसरे जगह जाएके लेल पड़ैया ओ सुविधाके लिए हमरा बस कि जँ आवश्यकता होएत जे बसके सुविधा नहि यऽ हमरा पास आओर हमसब बसके सुविधाके लेल बहुत दिक्कत कष्टमयके साथ रहि रहल छी जे हमरा एक जगहसँ ओ दोसर जगह जाइके लिए हमरा बस नहि मिलैए तऽ हम बहुत धक्का मुक्कीके साथ दोसर ट्रेवलिङ्ग करैत छी या ट्रैन सबमे जाइत छी या अन्य जगह पर जाइत छी अगर बस मिल गेल तऽ हम अपन सीटके मोताबिक जाएब अपन जगह पर बैठब उठब रहब सुनब जे जाए सकैत छी अपन बैठेके जोगार रहत जब हम अपन जगह पर रहब जे सब किछु कै सकैत छी हमरा लगन पर दिक्कत कि बात यऽ जे हमरा लगन सीट जिले भरके लिए सुविधा यऽ बसके ओहिसँ आगेके लेल सुविधा नहि आएत तऽ ओहए हम चाहैत छी ओहिके आगेके लेल हमरा सुविधा मिल जाए बहुत अतिसुन्दर होएत आ बहुत नीक लागत हमरा जे हम चाहब तऽ राजगीर यू पी बनारस पटना जतै जाएत ओतऽ हम जाए सकैत छी देखि सकैत छी घुमि सकैत छी फिर सकैत छी बहुत किछु कै सकैत छी सीख सकैत छी जे आबिके हम देखब बहुत चीज कै सकैत छी जे अपन राज्यमे ओतऽ सीखके अपना राज्यमे आबिके करब से नीक लागत हमरा आदमी सब कहतै ठीक छै देखतै तब तऽ लेकिन हमरा गाँवमे बसके सुविधा यऽ नहि इहए हम चाहैत छी जे बसके सुविधा भए जाएत तऽ अतिसुन्दर होएत बहुत नीक लागत हमरो लागत आओर भी इन्सान सबके आदमी सबके नीक लगतै जे साथमे जतै अतै एक दोसर कऽ पूरा फैमिलीके साथो जा सकैत छी आबिओ सकैत छी कहियो सकैत छी सुनिओ सकैत छी बोलिओ सकैत छी बैठ कऽ जा सकैत छी आबि सकैत छी सब किछु कै सकैत छी आओर बहुत अच्छा रास्तो कटत सब किछु कटत सब किछु देखहोसँ सुनैत कहैत बोलैत सब किछु करैत जा सकैत छी आबि सकैत छी आओर बोलिओ सकैत छी फैमिलीके साथ जाएब फैमिलीके साथ आएब कहब बात करब सब करब सबकिछु घुमि तुमि पटना ओटना सब जगह जाए सकैत छी जतेक भी जगह यऽ सब जगह घुमि कऽ आबि सकैत छी जा सकैत छी बोलि सकैत छी आओर साथमे जे भी रहत आस पड़ोसी आदमी सब सबके कहब जे सब केओ चलु अपना सुविधा रहत तब लेकिन सुविधेके दुआरे हमर आस पड़ोसी तीन सालसँ एक जगहसँ दोसर अपन जिलासँ दोसर जिला बससँ नहि जा सकैए इहए तऽ नहि जाइए अगर सुविधा भए जाए घुमैके फिरैके जाइके बसके सुविधा भए जाएत तऽ हर इन्सान जाइला चाहत लेकिन यऽ नहि हमरा गाँवमे बसके सुविधा इहए दुआरे हमसब जाएमे असमर्थ रहैत छी नहि जाइत छी जिले भरि तक रहैत छी जिले भरि तक देखैत सुनैत कहैत सुनैत छी बोलैत छी सबदिन हम जिले भरि तक रहैत छी जिलासँ आगा हम जाइत नहि छी तऽ यऽ हमरा सबके बसके आवश्यकता यऽ जे बसके सुविधा हमरा सबके होएके चाही